اتر پردیش میں بہت سی نشانیات اور یادگاریں موجود ہیں جس میں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت یادگار جو ہے وہ تاج محل ہے جس کو کسی بادشاہ نے اپنی بیوی کے قبر پر ان کی محبت میں بنایا تھا اور یہ محبت کی نشانیاں سمجھی جاتی ہے یہاں پر لوگ لوگ بہت دور دور سے عربوں سے اور بہت زیادہ دور سے ملک در ملک سفر کر کے آتے ہیں اور ملکوں سے آتے ہیں اور یہاں پر زیارت کرتے ہیں یہاں رہتے ہیں یہاں کی چیزیں خریدتے ہیں یہاں کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں اور اپنے اندر داخل کرنے کو کوشش کرتے ہیں اور یہاں کے ماحول سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر ایک گھنٹہ گھر ہے جو لکھنؤ میں واقع ہے اور چڑیا گھر ہے جو لکھنؤ میں واقع ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر ایک امام باڑا ہے جس کو دیکھنے کے لیے انگریز لوگ دور دراز علاقوں سے سفر کرکے یہاں آتے ہیں اور یہاں اپنی تصاویر لیتے ہیں اور فوٹو شوٹ کرواتے ہیں